आब तऽ ऑनलाइन पेमेंट अथि होइ छै खाना अबै छै आब तऽ ऑनलाइन अबै छै आब तऽ कोनो खाना पीनाके दिक्कते नहि छै तुरत ऑनलाइन करियौ आ खाना दरवाजा पार आबि गेल लऽ कऽ वहिसँ लोक खाना खाइ छै आब तऽ खाना जखन जेहन चाहू पहिने छलैया जे खाना बनाऊ जे बनल अछि से खाऊ आब जखन अहाँके जे च्वाइस होयत से खाना आबि जायत जे खाना खाऊ अखन तऽ बहुत खाना छै मोमो छै बर्गर छै पूरी पकवान पिज्जा छै हर चीज खाना छै अहाँ ऑनलाइन करियौ सभ चाऊमीन छै ऑनलाइन कय दियौ तुरत पैकिंग आबि गेल खानाके आब तऽ खाना बनाबऽके आओर पूछऽके कोनो सिस्टमे नहि छै आब ओ जे इच्छा अछि खायके ऑनलाइन करु तुरत पैकिंग दरवाजा पर पार्सल आबि जाइत आब तऽ पार्सल सिस्टम छै आब तऽ खानाके कोनो सिस्टमे नहि छै जे हम खाना बनायब तखन खायब कि बनाउ नहि बनाउ ओ तऽ कोनो सिस्टम नहि छै आब तऽ पार्सल सिस्टम छै जे च्वाइस करबे जे कहबै जे इच्छा हुए से अहाँके तुरत घर पर आबि जायत आ अबै छै आ लोक खाइ छै पीबै छै आब तऽ खानाके कोनो टेन्शनने नहि रहि आयल छै जे हम खाना केना बनायब केना खायब कोनो टेन्शन नहि छै आब तऽ टेन्शनसँ दूर छै लोक जे पार्सल खाना अबै छै आब लोकके आ जेन्टस होइ लेडीज होइ कोइ होइ जे भी च्वाइस भेल नहि बनाबैके मोन केलक तुरत ऑनलाइन केलक तुरत खाना आयल लोक खाना खेलक आब तऽ ओ सिस्टमे नहि रहि गेलै कि हम खाना बनायब तखन खायब थाकल छी सुति गेल ऑनलाइन केलहुॅं तुरत खाना आयल तुरत खाना खेलक लोक लऽकऽ आब ओहि सभहक सभसँ दूर भऽ गेलै लोक खाली आब तऽ पैसा चाहिये ऑनलाइनके नम्बर चाहिये आ ओ टेन्शन दूर होइ छै खानाके जे इच्छा अछि जे च्वाइस करबे से खाना अहाँके घर पर पार्सल आबि जयत